इसकुलमे जे पेंटिंग सीखलहुॅं ओहिमे बहुत प्रकार के पेंटिंग सीखलहुॅं हम बनाबै लए जेना आम के पेड़ आम बगीचा चिड़िया ईसब चीज बनाबै लए सीखलहुॅं आओर बहुत बढ़िऑं सॅं सीखलहुॅं जेकर की अनुभव हमरा बहुत बढ़िऑं भेल आओर एक़रा हम दोसरो सॅं साँझा कए सकै छी आओर दोसरो के ई लायक़ जगह पर हम पहुँच गेलहुॅं जे एकर अनुभव हम दोसरो के दय सकै छियै